मुंहिंजी मनपसंद किताबूं इतिहास सां संबंधित आहिनि छाकणि त मूंखे भारत जो ख़ासि कर सिंधीयुनि जो इतिहासु जी ॼाण थोरी घणी आहे पर मां ॼाणण चाहूंदी आहियां अॻियां बि उन्हनि जे इतिहास जे बारे में मां पंहिंजे पूरे जीवन में घणी किताबूं पढ़ी आहिनि पर अगरि ॻाल्हि आहे हिक किताब पढ़ण जी त मां हिक किताब पढ़ी थी सघां पंहिंजे इतिहास जी पंहिंजे जो सिंधीयुनि जो इतिहास आहे पंहिंजे भारत जो इतिहास आहे ऐं छो छो की पाण खे पंहिंजे इतिहास जी ॼाण हुजणु खपे ऐं पांहिंजी सिंधी भाषा जो आहे उनजो बि इतिहासु पतो हुजणु खपे की छा आहे छा न आहे त हीअर मां हाल ई में को किताब पढ़ी हुई मूंखे पेपर ॾियणो हो त मां राष्ट्र सिंधी भाषा विकास परिषद जी किताब पढ़ी हुई त मूंखे ॾाढी वणी त मां इनजो पूरी वॾी किताब घुराई ऐं पढ़ी पूरी इनमें मां पंहिंजा जो लेखक आहिनि प्रोफ़ेसर आहिनि जीअं हिन प्रोफ़ेसर जी आहे अकील अहमद जी पंहिंजे पूरी जो इन्हनि जो डिप्लोमो कयो आहे इने में ॿियनि पंहिंजी किताबूं छपियूं आहिनि सभु मां पढ़ी इने में इने में पंहिंजे किशन चंद देवसी जीअं आहे ऐं डॉक्टर ज जगदीश लच्छाणी आहे पंहिंजे डॉक्टर कन्हैया लाल लेखवाणी आहे ऐं डॉक्टर बलदेव मटलाणी आहे ईअं घणेई लेखक आहिनि जिन जे बारे में मां पढ़ियो ऐं पंहिंजे सिंधू सभ्यता संस्कृती जे इतिहास जे बारे में पढ़ियो पंहिंजी सिंधू नंदी सिंधू नंदी पंंहिंजो हुते वसायो कीअं थियो ऐं सिंधू नंदी जे बारे में हीअ सभु मां पढ़ियो त मां ॾाढी शौंक़ीनु आहियां ऐं मां